सबसे पहले में कहना चाहूँगा कि योग हमारे स्व स्वस्थ जीवन के लिये योग का हो करना बहुत ही आवश्यक है योग से जो है कि शरीर स्वस्थ रहता है आदमी तंदुरुस्त रहता है और आज के समय में आज जो समय चल रहा है उस टाइम के अभाव में आदमी अपना भूलता चल जा रहा है कल्चर अगर योग नहीं करेगा आदमी तो आदमी का पेट बाहर आ जाता है बाल वगैरह सफेद हो जाते हैं गैस वगैरह की प्रॉब्लेम हो जाती है तो अगर हम योग करें हमलोगों ने तो अपने समय में आज भी हम करते हैं खुले आसमान में छत पे चले जाते हैं और छत पे बैठ के हम लोगों ने अपना काफी समय करीब चार बजे सुबह में हम लोग निकल जाते हैं छत पे छत पे दरअसल इसलिए कि हम लोग सिटी में रहते हैं तो सिटी के अगल बगल निकलना बहुत बड़ा थोड़ा सा कठिन होता है तो चार बजे हम अपने छत पे ही चले जाते हैं बैठ के हमलोगों ने सिराशन हुआ और ये आपका हुआ ये कुछ ऐसे योग के हैं जो हमलोग अपना आधे घंटे का ही समय मिल पाता है योग करने के लिए तो हम लोगों ने किया है और अभी तक तो हम अकेले करते आए हैं समय मिला तो ग्रुप में भी की की करेंगे बाँकी हमलोग कुछ दोस्त सब जब थें अभी चार पाँच साल पहले तो हम लोगों ने अपना एक टाइम निकाला था सुबह में भी और शाम में भी हमलोग निकल जाते थे कि इस्कूल का फील्ड था शाम के टाइम में वहाँ बैठ के आराम से अपना हम लोग एक घंटे करीब योग में अपना समय बिताते थे और योग के बारे में अभी तो अगर आदमी से अगर समय निकाल के योग किया जाए तो स्वस्थ रहना भी बहुत ज़रूरी है योग करने से हमारा और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है और फिटनेस भी सही रहती है और सबसे बड़ी चीज़ की अगर योग अगर आदमी करे करवाने तो उसको दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी डायबिटीज़ वगैरह ये हो गया आदमी के पास इतना आलस है इतना समय ही नहीं है आदमी के पास की अपना समय निकाल के अपने शरीर के लिए दस मिनट बीस मिनट निकाल दे उतने से ही पूरे जीवन में उसको सुख का ही अनुभव मिलेगा इतना कर लेता है आदमी तो फिर उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं लेकिन हम लोगों का तो अभी तक चलता ही इसी तरह है अभी हम लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं सारे दोस्तों हम लोग सब निकल जाते हैं योग के लिए और जाके खुले आसमान में या फील्ड है या कहीं इस्कूल वगैरह का फील्ड है हम लोग अपना समय निकाल के वहाँ अपना समय देते हैं ज़्यादातर तो हम लोग समय अपने साथ सोचते हैं की ज़्यादा से ज़्यादा समय दें लेकिन सब लोगों का है कहीं ना कहीं सब लोग ड्यूटी पे हैं जाना है बच्चे हैं तो उस तरीके से कुछ ज़्यादा समय नहीं निकल पाता है फिर भी कोशिश यही रहती है हम लोगों की कि निकला जाए तो एक घंटा अपने लिए दिया जाए और योग करने से अभी तक का अनुभव हमारा है की जो गैस वगैरह की प्रॉब्लेम है या और कुछ है वैसा कुछ हो नहीं पाया है अभी तक फिटनेस सही है और योग का ही ये देन है कि योग करने से हम लोगों का शरीर अभी स्वस्थ है खाना वगैरह पचने में कोई दिक्कत नहीं होता और अभी तक फिट है आदमी अपने बच्चों को भी बताते हैं हमलोग योग के बारे में और कोशिश करते हैं कि साथ में बच्चों के साथ बैठ के किया जाए अब बच्चों को भी उसका अनुभव रहेगा अगर छोटे हैं अभी अगर योग समय से करते रहेंगे तो उसका अनुभव उनको रहेगा बाद में चलके उनको बताना नहीं पड़ेगा सिखाना नहीं पड़ेगा वो भी आगे चलके अपना योग में अगर आधा घंटा भी निकालेंगे तो उनका अभी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और उनको भी थोड़ा सा सुबह के वातावरण में जो है उनका एक अलग अनुभव होता है सुबह के वातावरण में निकलने घूमने से योग करने से तरोताज़ा हवा ले मिलती है सुबह में और बढ़ियाँ है अगर योग आदमी करे तो फिर जीवन में आधे से ज़्यादा समस्या तो उसकी खतम हो जाती है अगर योग आदमी करे तो उसकी समस्या लगभग साठ सिक्स्टी पर्सेन्ट शरीर से जो रिलेटिव समस्याएं होती हैं वो खतम हो जाती हैं और योग सबके लिए है औरत हो आदमी हों या बच्चे हों सबके लिए योग बहुत ज़रूरी है योग करना चाहिए और खुले में कोशिश यही करना चाहिए की खुले में फील्ड हो चाहे पौधे हों और एकांत हो योग वहाँ अच्छा होता है